नोंगौ आं सम सम बे खाथियावनो मोनसे फिल्द दं सानजारां ख्लाबनि फिल्द बेवहाय सम सम बिब्दिनो खारो आरो खारखांनानै देहाखौ जोबोरै मोजां मोनो आरो आंल' नोङा गुबुनफोराबो बे फिल्दाव गोबां मानसिफोरानो बेफोरबादि खारो खायसेया फुङाव खायसेया मोनाब्लियाव बिदि आरो

बेवहाय ओरैनोबाबो फिल्दा बेस्ट' जाबाय थायो माखासे होवासा हिन्जावसाफोरा फैनानै बियाव फ्रेक्टिस खालामो खारो बिदिनो फुंनि बाहागोयावबो बिदिनो गोबां सेग्रा सिख्लाफ्रा बिदिनो खारफैयो बिदि गेलेफैयो आरो बेलासिनि समावबो माखासे हौवासा हिन्जावसाफोरा बिदिनो खारो फैनानै आरो गेलेयो

थारैनो खारनाया देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार एक्स्राचाइच दा आंबो सम सम बेवहाय थांनानै खारहैयो ओमफ्राय देहाखौ जोबोरै मोजां मोनो खारखांनायनि उनाव आरो गोबां सेंग्रा सिख्लायानो बे फिल्दाव सानजारां ख्लाबनि फिल्दाव खारनानै एक्स्राचाइच खालामनानै गोबाङानो साख्रि मोनहैबाय जेरै पुलिस आरमि सियारफिएप बिएसेप एसेसबि बेफोराव गोबां सेंग्रा सिख्लायानो साख्रि मोनहैबाय आरो दा बेखायनो बे फिल्दा इसे गोसोयाव गोनां फिल्द जोंनि एरियानि गोबां मानसियानो बेवहाय खारनानै एक्स्राचाइच खालामनानै सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायदिसिना साख्रि मोनहैदों आरो